भारत जे में ट्रांसपोरट जो ॾाढो सुठो सिस्टम आहे असांखे हिकु जॻह खां ॿिए जॻह ते वञिणो हुजे त असांखे ट्रेनिन जी सुठी व्यवस्था ॾिनी वई आहे तंहिंखां पोइ बसीन जो बि ॾाढो सुठो व्यवस्था व्यवस्था कई वई आहे असांखे नंढे कंहिं गामणे में वञिणो हुजे किते कंहिंसां मिलणु वञिणो हुजे त असां उन बसुन जे रस्ते ते जल्दी पघुची सघंदा आहियूं ऐं रोडन जो बि हेॾो सुठो ट्रांसपोरो रस्तो रोड हेॾा सुठा ठहियलु आहिनि जंहिंजे करे असांखे वञण में काई बि तकलीफ़ कोनि थींदी आहे हिकु शहर सां असां ॿिए शहर में वञण लाइ या गामण में वञण लाइ या कंहिं बि हंधि कंहिं बि जॻह ते वञण लाइ या धार्मिक स्थान ते वञण लाइ असांखे ज़रा बि दिक़त न थींदी आहे छो त ट्रांस्पोर रिक्शाऊं ऐं बसुन जी सुठी सुठी सहुलियत रखी वई आहे ट्रांसपोरे रस्ते असां ॿिए ॿिए शहर सां पंहिंजे शहर में काई वस्तु बि घुराए सघंदा आहियूं उन लाइ बि असांखे सरकारु सहुलियत ॾिनी वई आहे तंहिंखां पोइ बि जॾहिं ट्रॉफिक जाम थींदी आहे उन लाइ मोदीअ बि असांजे लाइ मेट्रो ट्रेन जी व्यवस्था कई आहे थोरे टाइम में उहा व्यवस्था बि असांजे शहर में थी वेंदी